जय झूलेलाल छा तव्हां पंहिंजे पंहिंजे घरवारनि जे बारे में थोरो असांखे कुझु ॿुधाईंदव हा हा ॿुधाईंदमि छो न ॿुधाईंदमि मुंहिंजे घर में मुंहिंजो पुट आहे ॿ धीअर हुयूं धीअरुनि जी मां शादी कराई पंहिंजे घर में ख़ुशि आहिनि ऐं पुट जी शादी कराई त नुंहुं वठी आयमि वीह पंजुवीह साल मुंहिंजे पुट खे अठावीह साल शादी कए थिया आहिनि मुंहिंजी नुंहुं वीह साल भई ॾाढी सुठी हुई मुंहिंजो घरु सुर्ग़ु सुर्ग़ु थी वियो हुओ ॾाढो पंजे सालें में या अठे सालें में वञी छा थियो मुंहिंजो घर बर्बादु थी वियो आहे मुंहिंजो पुट ई फिरी वियो आहे ॾाढो तंग थो करे परेशान थो करे मुंहिंजो पुटु मूंखे राति थिए थी गाॾियुं शुरू नुंहुं जा नुंहुं चयसि थी म पुट खे छो थो माउ जी शेवा करे छो थो माउ जी शेवा करें इविन जेका मुंहिंजी जेका मुंहिंजी शेवा कनि था न उहो बि चवंदो आहे असां थो पटी बदीसे न असां तोखे मालिश कइसे न त उहो मूंखे सु नथो वणे सुठो नथो लॻे त हाणे माना मां कुझु करे त नथी सघां अगरि त सोल्यूशन त बि कोई नथो निकिरे इन करे गॾु रही पई आहियां ॿारनि सां अऊं मुंजी धीअरि पेंजे घर में अलॻि ख़ुशि आहिनि पोइ धीअरि चवनि थीयुं मुं वटि अची रहो पर मां धीउन जे घर में पेंजो घर छ्ॾे धीअरुनि जे घर मां हेॾो छो वञा मुखे पंहिंजो घरु आहे न मां पंहिंजे घर में सुख सां रही सघां थी न पर ॿार मुखे घर में सुख में सुख सां रहणु नथा ॾियनि हिन करे मां धीअरुनि वटि वञा ई नथी पई भई अब धीअरुन लाइक हिकु ॾींहुं ॿ ॾींहं वेंदमि घणा ॾींहं धीअरुनि जे घरु खाईंदमि आख़िरि नाठी आहे हुनजी फेमिली आहे उनजे साम्हूं वेही रोटी थोरी खाईंदमि मां हिन करे इन करे मां पंहिंजो पंहिंजे घर में वियां पर घर में मूंखे सुख बिल्कुलु न आहे बिल्कुल न आहे सुख न दवा आहे न पाणी न खाली महिने में टे हज़ार ॾियनि थस ख़र्चु मूंखे पंहिंजो पाण ई तो करिणो पए दवाऊं प्लस ॾह पैसे ॾह रुपए जी गोली बि था आणे ॾियनि न जी गोली बि ठा आणे ॾियनि न उनजो रुपयो बि घुरी घुरनि था पाण लिकी लिकी ता नाश्ता कनि ॾियनि मुखे नथा खाराइन पिया पाण लिकी लिकी नाश्ता खाइनि था मूंखे नथा खाराइनि पिया अंदरु वेही त मां ॾिसां वेठी त मूंखे दुख थो थिए भई पाण त खाइनि था नाश्ता मूंखे नथा नाश्ता खाराइन

जय झूलेलाल